की यौ की समाचार की की सभ कऽ रहल छी अहाँ अच्छा हमहुँ तऽ ओहि ओहि ओहि हालमे छी जखन भेल दुगो आएल उठाय कऽ लै गेल चलऽ तास खेलै अरे एहिसँ चलतै घर आब ई तऽ चिन्ता कऽ विषय भेल जाइत छै किछु तऽ करऽ पड़तै नहि करि किछु समझमे ऽ हँ कोनो रास्तो नहि अछि देखा रहल अछि तत हूँ हूँ हूँ हूँ हाँ हाँ छैहे छैहे कोनो कोनो चारा छै हमरा सभक ई दुर्भाग्य छी आइ कहैके लेल हमसभ जे छै से मिथिला मतलब जानकी कऽ भूमि पर छी आओर हमरा कहु एहि एहन दिन समयसँ गुजरि रहल छी कहियो कल्पनोमे नहि पूर्वज सोचने होयता जे हमरो सभकऽ एहन दिन देखऽ पड़त आइ नहि कोनो साधन अछि नहि कोनो एहिठाम जे छै से कोनो उद्योग कऽ माध्यम देखा रहल अछि एहि सरकार कऽ एहिठमका कोनो नीति बुझाय रहल यऽ हाँ आइ जे किछु निकलैत छथिन हाँ आ आरक्षणक लऽ कऽ आ ओहो बाहरेसँ आब बजाय लय छथि तऽ हमसभ करी तऽ करी की आ ओहूमे आरक्षणक मारल अपना ओहिठाम जे छै से एहिठमक युवा कऽ कोनो रास्ता नहि छै तैँ सोचलहुँ जे किछु अहाँ तऽ करी किछु राय विचार ली की कयल जाय तऽ अहुँ कहैत छी हमहुँ बैसले छी हूँ हूँ हूँ हाँ ई बात तऽ सत्य छै लेकिन अपना ओहिठाम तऽ देखियौ व्यापारो कऽ लेल तऽ जे छै से अहाँक बिना अर्थे तऽ होयत नहि जे छै से ओ तऽ आओर अर्थ पूँजी माँगैत छै आओर पूँजी कऽ कोनो साधन देखि नहि रहल छी एहिठाम जे छै से जे किछु छलै हँ कहुना कहुना कै कऽ किछु पढ़लहुँ लिखलहुँ ओहिमे ओहो खर्च भऽ चुकल छै आ व्यापारक किछु सहयोगक अभिलाषी छियै तहन तऽ सरकारो किछु अगर हमरा अहाँ पर ध्यान देतथिन तऽ चलू सभकऽ रोजगार नइ दै सकै छथिन किछ तऽ एहनो देल जाउ जाहिसँ कि ओहनो बेरोजगारके किछु सहयोग भऽ सकै तऽ आब ई ध्यान हुनका आकृष्ट कयल जाय जी जी जरूर जरूर ठीक ठीक ठीक ठीक हम पुनः पुनः अहाँक आबि कऽ मिलकऽ बात करैत छी चलू चलू धन्यवाद धन्यवाद